हेल' अ नोंसोरहा टुरिस्ट गाइडमोन नामा ओमफ्राय बे नेसनेल पार्क मानास पार्क आ दायो माबायदि सोलिगासिनो दंथाय

बे औ जों बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन लोगोफोर ज' ज' ग्रुपनि बेरायहैनो नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय फैसाया दाननांगौ ना गेट पास खालामनाया मा मा नांगौथाय

ओमफ्राय माबा जिब जुनारफ्राबा दाबायदियाव नुगोन ना नुनाया ए ए

जिखुनु हा जों सानसेजों हाबोजोबाबो साननैसो थानानै बेरायबोगोन नायबोगोन जायगा नायबोगोन जिब जुनार नायबोगोन

जोङो ग्रुपनि दसजनसो थांनांगोन बेरायनो औ बेरायनो गोबावजों खनसे बेरायनो थांनायाव खनसेनो नायबोजोबखानोसै माबायदि माबायदि औ औ होम्बालाय नोंसोरनि माबायावनो बुकिं खालामहैनोसै पेकेजखौ ओमफ्राय गारिफोरखौबो रायलायनानै लानानै थांनोसै औ होम्बाथ' मोजांना

औ दे होम्बालाय बिदिनोसै ओ